ریاست تلنگانہ میں سافٹ ویئر ڈیولپر کا بہت زیادہ چل رہا ہے آج کل اور یہ بہت بہت سے اسٹوڈینٹس ہیں یہاں پر پڑھے لکھے جو سافٹ ویئر کے سائڈ جا سافٹ ویئر کی طرف جا کر اپنے اپنے اپنے